हेर भाशांचो आनी संस्कृतायेंचो प्रभाव हो कोंकणी भाशेचेर निश्चीतूच पडला कित्याक कोंकणी भाशा जर आमी अभ्यासली जाल्यार कन्नड पोर्तुगीज मराठी शब्दय बी कोंकणी भाशेक सहज रिगिल्लेय बी आमकां दिश्टी पडटात